बे जोंनि थाइजौगुरियाव दा ओ फालांगि खालामनाया जाबाय मेनथारानो जोंनिया माइ आबाद मावोनालाय माइखोनो जोङो खायफा खायफा एबा बांसिनानो माइखो ओ सिगाङावनो एसे दाम खम मोनो ओंखारहांनायाव बायस'नानै दोनो बेखौ उनाव दाम जायोब्ला जोङो एसे गोजान जायो बाजारा एबा सिमला बाजार बे सिमला बाजाराव माइखो फाननो लाङो एबा दाउ बायदिसिना एबा मैगं जोंनि आबादाव जेखिनि मोनो आलु एबा लाफा एबा बेसर मैगं बायदि बायदि थारुन थास' एबा बहल जिंखा फालें बायदि बायदि मावो बेफोरखौ जोङो सिमला हाथायाव एबा जोंनिफ्राय सारि माइल जायो गोजान बिसिम लांनानै फानहैनाय जायो दा बेयाव जाहा गोबां प्रब्लेम दङ लामा सामानि जेनोबा सिगां समाव बे जोंनि सिमलासिम थांनो गोनाङाव लामाया जानजिसे गाहाम जायोमोन हाब्रुयानो एबा आदैसे साइखेल गारि सालायनो हायामोन दैज्लां बोथोराव थेवब्लाबो खस्थ मस्थ थांनानै फानहैनो गोनां जायोमोन दा बिटिआर मोननायनि उनाव एबा बिटिसि मोननाय बे बिटिसि मोननाय समनिफ्रायनो लामा सामाफ्रा एसे मोजां जाबोनायलाय दा जोङो एसे गोदोनिफ्राय बिजिनेस खालामनो एसे साबसिन जाहैबाय दा साबसिनब्लाबो दालांनि खोथा दंबावो दा दालाङा माला बोसोरनै आगोलावनो बे आवलसिङा होननाय बेनो जोंनि दुखु गोनां दैमाया बेखौ दासिमबो दालांखौ होनो हायाखै ससे आद्रा जानानै दङ दा ओंखायनो बिजिनेस खालामनो गोबां खस्थ' जानानै दङ दा गोबां सरखारनिफ्राय स्किम फैयो जेनोबा दालाङानो जा लामायानो जा आरो फिसा फिसा खालभार्टआनो जा एबा बिजिनेसफोरनि समाय्सायानो जा दा बेफोरखो फुरा मावफुंनो हायाखै दानि बे दालाङाबो जोंनिया आद्रा जानानै दङ आरो लामाफोराबो अन्थाइ साइखेलफोरखोनो मोजां सालायनो हायै जानानै दङ दा बेफोरबादि प्रब्लेम जानानै दङ दा बेफोरनि लामानि थाखायनो एबा दालांनि थाखायनो जोंनि एरिया एबा ओनसोला गोबां फैसा गारबाय थांबाय गेदेर गेदेर एम एल ए एम पि एबा जोंनि आसामनि चिफ एबा बिटिआरनि चिफनाव थांबाय थेवब्लाबो दासिमबो बै दा आद्रा थानाय बे आवलसिङानि दालांखौ मावफुंनो आखाइयाव लाथ'याखै लोगोसे जोंनि बे एरियायाव थाखा फैसा रां खावरिफ्रा खमखायनो दा साइखेल एबा गारिफोरबो आरजिनानै लानो हायाखै बिनि थाखायनो मैगं लांनाय एबा फानहैनायफ्राव गोबां प्रब्लेम जायो लोगोेसे बे जोंनि हाथाय जाग्रा लामासिम जायगा जायगा दैमा गरान गफा दङ हाखर हाला दङ बेफ्रावबो माब्लाबा फरेस्ट नांजाबनायखाय एबा हाग्रा नांजाबनायखाय हाग्रानि मैदेरफ्रानो माब्लाबा फुंनि आठथा नथा दसथासिमहालागै गामि गेजेराव हाबसोना थाहैयो आरो माब्लाबा मोसायानो थाहैयो आरो माब्लाबा मुफुुरानो थाफैयो बेफ्रावबो जोंनि थांलाय फैलाय बेफार खालामनायफ्रावबो गोबां हेंथा जाबोदों दा बेफोरबादिनो जोंनि बे समायसाया एबा प्रब्लेमा सोलिबोगासिनो दङ लोगोसे जोंनि बे दा मोसौ फियो बे मोसौखौबो जोङो दुमलि बागान एबा जोंनिफ्राय मथा मथि फनसास किल'मिटार गोजान बिसिम लांनानै फानहैनांगौ जायोमोन दा बेफ्राव गोबां खस्थ' मोनबोदों

जोंनि बे खाथिनि साफा सानै बेफारफोर ओंखारनाय लेखा जोङो दा बेयाव फानहैनाया एसे खम जाबाय थेवब्लाबो जोंनि नांगौबायदिहाय जोङो मोसौफोरनि दामखौ मोना दा जोङो दाउ एबा अमा बेफोरखौबो जोङो फानहैनो जोङो लामा सामानि थाखायनो एसे खस्थ जायो बिनि थाखायनो प्रब्लेमा जोंना बे लामायानो बिनिखायनो जोङो

अनसुंथाय बेफोरखौ जों लुगैयो गिदिर गिदिर ओ चिफ मिनिसटार एबा एम एल ए एम पि बिसिनाव जोङो थाङो थांनानै आर'ज गाबहैयो नाथाय जानायनि खोथा बुङो आरो दासिमबो मोजाङै मावफुं जोबनो हायाखै बिनि थाखायनो जोङो दा बिजिनेस खालामनायफ्राव गोबां प्रब्लेम बे प्रब्लेमा जागासिनो दङ आरो जाबाय थागोनबो